اردو زبان کئی زبانوں سے متاثر ہوئی ہے جس میں سنسکرت اور انگریزی شامل ہیں جس کے بارے میں یہ زبانیں اردو پر کیسے اثرانداز ہوئی ہیں کچھ تبصرہ پیش کرتا ہوں اردو کی بنیاد ہندی اور برج بھاشا پر رکھی گئی ہے جو کہ سنسکرت سے جڑی ہوئی یہ زبانیں ہیں اسی وجہ سے اردو میں سنسکرت کے بہت سے الفاظ شامل ہیں اردو کے ابتدائی ڈھانچے اور گرامر پر سنسکرت کا اثر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے مغل دور میں فارسی زبان کا اثر بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے اردو میں فارسی کے بہت سے الفاظ تراکیب اور محاورے شامل ہو گئے اردو کی شاعری اور ادب میں فارسی کا بڑا کردار رہا عربی کے الفاظ اردو میں اسلامی تعلیمات کے ذریعے داخل ہوئے مذہبی اصطلاحات اور بہت سے دیگر الفاظ جیسے کتاب علم صبر وغیرہ عربی زبان سے آئے ہیں مغل دور میں ترکی زبان کا بھی کچھ اثرانداز رہا جس کی وجہ سے اردو میں کچھ ترکی الفاظ بھی شامل ہو گئے برطانوی راج کے دوران اور اس کے بعد انگریزی زبان نے اردو پر بہت زیادہ اثر ڈالا ہے بہت سے جدید اصطلاحات اور ٹیکنالوجی سے متعلق الفاظ انگریزی زبان سے اردو میں شامل ہو گئے ہیں مثال کے طور پر کمپیوٹر ٹیلی ویژن موٹر وغیرہ اردو ایک جامع اور متنوع زبان ہے جو مختلف زبانوں کے الفاظ اور اثرات کو اپنی ساخت میں ضم کر چکی ہے اور یہی اس کی خوبصورتی اور وسعت کا ثبوت ہے